गोदान रेसिपिफोरनि थाखाय बाथ्रा मिथिनो आं संनायनि शफोरखौथ' नायनाय जाया बिदिनो आं युतुब युतुबफोराव गोबां भिदिय'फोर नायो आरो सोलोङो गोबां युतुबफोराव गोबां मानसिफोरानो गोदान गोदान रेसिपिफोर गोदान गोदान गोसोखांनानैहाय संनायनि रेसिपि माबोरै सङो बेफोरखौ देखायो दिन्थियो बेनिखायनो आं नायनानै बेफोरखौ सोलोङो बबेखौबा बबेखौबा मोजाङै रोंजोबा बिदिनो बबेखौबा बबेखौबा रोङो आरो बबेबा बबेबा मा माजों रेसिपि बानायो बेफोर बुस्तुखौथ' जोंनि ओनसोलाव मोन्नो थाङा